समयके साथ हम इएह महसूस केने छियै की योगविद्याके अगर रोजके जीवन शैलीमे ऐड जोरल जाइ तऽ एकरासँ हइ छै की अहाँ मानसिक आओर शारीरिक दुनू तरहसँ सम्पूर्ण तैयार भए जाइ छियै ओकरबाद की अहाँके रोजके दिनचर्यामे अहाँ एकटा चीज देखबै की अहाँके धीरे धीरे धीरे धीरे जे छै अहाँके जे कार्य करै के जे गति यऽ आओर दोसर बात की अहाँके सोचैके जे क्षमता यऽ एकरामे बहुत खास बदलाव होइके छै ई हम अपन व्यक्तिगत सुझाव साझा केने छियै ई सबके साथ होइत इएह लिय की योगके रोजके अपन रूटीनमे शामिल केनाके बाद सम्पूर्ण स्वास्थ लाभ होइ छै दोसर बात की स्वस्थ शरीरमे ही स्वस्थ विचारके बास होइय इएह लिय रोज किछु ने किछु कसरत व्यायाम करैके चाही खासकर योग विद्या एहनछै की सरल आओर सहज भावमे अहाँ ने बेसी समय देल दै सकै छियै अगर अहाँके समयके अभाव यऽ तऽ ई एकदम कम सँ कम समयमे छोट समयमे अहाँ ध्यान साँसके क्रिया कए कऽ शरीरके निरोग स्वस्थ आओर राखि सकै छियै आओर दोसर बात की एकदिन केनेसँ किछु नहि होइय एकरा रोज के अपन दिनचर्यामे शामिल क के छै दोसर बात की योग एक सम्पूर्ण समृद्ध आओर दोसर पूर्ण शरीर पर जे छै पूर्ण विजय पाना छै तऽ योगके एकदम नियमित कइ के परत एकरा अनुशासन बनाए लियौ की रोज करना छै अहाँके जीवनमे ई बहुत किछु लाभ दैत